گڈ آفٹرنون سر یہ یہ آپ کے گھر سے بول رہے ہیں آپ پیرنٹ جی یہاں آج آپ کے بچے کا ٹیسٹ تھا کالج میں اور ابھی اس وقت ایوریج پرفارمنس چل رہا ہے آپ کے بچے کا ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے ان کی ذرا اور جی یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے ماتحت کی دیکھ بھال کرتے رہیں کہ وہ وقت کیسے بتا رہا ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ذمہ داری آپ یہ ذمہ داری آپ کی ہے

جی اور کالج میں صحبت بھی بہتر انہیں اختیار کرنی چاہیے اور اس بارے میں بھی آپ رہنمائی کریے گا زیادہ تفتیش نہ کریے گا لیکن بس تھوڑی رہنمائی کریے ان کی جی جی جی امید امید یہی امید یہی یہی یہی امید کی جا رہی ہے یہی جی